हमारे यहाँ पूजा के दौरान विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन किया जाता है जैसे की हिंदू धर्म में शिवजी को जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर और कान्हा जी को घर पर स्थापित किया जाता है सुबह शाम उनको दूध से दही से नहलाया जाता है पंचामृत बाँटा जाता है और उनके कपड़े बदले जाते हैं उनके साफ सुथरे रहने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उन्हें सुबह शाम भोग लगाया जाता है और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है जिसका विशेष ध्यान रखा जाता है शिवजी को शिवलिंग पर कच्चे दूध का स्नान कराया जाता है और भोग लगाया जाता है फूलों को चढ़ाया जाता है भगवान पर पूजा के दौरान